हँ हैलो अनीता देवी पूर्णियामे तऽ स्थान काली सिटी बाड़ी छथिन बहुत भाग्यशाली छथिन तऽ हुनका जे मानता करय छियै तऽ पूर्ति होइत छै तऽ हमरो सभके न पूर्ति हुनका करय परैत छै हँ तऽ स्थाइ तऽ हमलोग यहीके छियै हमरा सभके तऽ पूजा पाठ अपना माँसभ केलकय तऽ ओहि देखा देखी हमहुँसभ करि रहल छियै हमर भेल ई महबूब खान टोला भेल गुरुद्वारा रोड हँ ई जहाँ अथि अछि ई बस स्टैण्ड हँ देखने छियै न हँ तेरह वार्ड भेल घुमयलऽ वहीँ कही मोन घरमे नहि लागल तऽ चलि गेलहुँ पार्क घुमयलऽ मॉल चलि गेलहुँ बच्चा अरके कपड़ा लयलऽ आईं हम तऽ फिलिम नहि देखैत छियै हम किआ झूठ फूसि बाजब हम जब अपना टीवीमे देखलु मोबाइलमे देख लेलु फिलिम आओर नहि देखैत छियै हँ सीरियलसभ देखैत छी अनुपमा देखैत छी ईमली देखैत छी तारक मेहता देखैत छी

नाम अनीता देवी बनबनकी ठीक छै बनबनकी हमरो बेटीके ससुरारि छै मुरलीगंज बनबनकी हमराअरके सभ परिवार ऊधरे अइ हँ हँ हमरा अरके सहरसा मधेपुरा पूरा परिवार अछि रहैत छी मगर पूर्णियामे पहिले घर तऽ भऽ गेल दरभंगामे आब रहलु पूर्णियामे मगर पूरा हमरा मधेपुरा सहरसा मुरलीगंज पूरा परिवार अछि चकला हँ जानकी नगर

हँ धारा ओहोमे हमरो बहिनके बेटीसभ रहयए

ठीके छै